हम राजनीतिसँ जुड़ल व्यक्ति छी आइके वर्तमान राजनीति जे छै ओ चाटुकारिता दरबारी लक्ष्मीपुत्रके लेल छै हम जखन राजनीतिमे अयलहुँ तऽ हमरा एहि सभ चीजके जे छै सामना करै पड़ल लोक बिना गणेश परिक्रमा करने राजनीतिमे आगू नहि बढ़ै दै छै आब हमरा सङ्गे बड़का समस्या रहै लेकिन एकटा जरूर छै जे जनके राजनीति करै छै ओकरा जे छै बहुत किछु एहन राजनीतिक जे आइके वर्तमान राजनीतिके जे कुरीति छै कोढ़ छै ओकरा ओ पार करै छै अगर ओकरा जनके समर्थन होइ तऽ अगर अहाँ चारित्रिक राजनीति एखनो करै छियै इमानदारी राजनीति एखनो करै छियै आओर जनताके अगर अहाँके समर्थन अछि तखन फेर अहाँके लेल लक्ष्मीपुत्र भेनाइ ठीक छै या ककरो दरबारी केनाइ बहुत जरूरी नहि होइ छै तऽ हमरा ई समस्याके सामना करऽ पड़ल लेकिन हम हरदम जनतासँ जुड़ल रहलहुँ ताहि लेल जनताके समर्थन हमरा तत्ते भेटल जे हम राजनीतिमे एकटा अपन स्थान कायम कयलहुँ